हमर नाम विक्रम मिश्रा भेल हम पूर्णियासँ बिलॉंग करै छी बिहारसँ एक संस्कृत समाजसे हम बिलाँग करै छी हम अहाँसबके विषयमे एक किछु प्रस्तुत करै लए चाहि रहल छी अपना हुनरके प्रस्तुत करै लए चाहि रहल छी की जेकि अपना सबके भारत देशमे भारतीय आवासी जितना छै जेना बच्चा छै जेकरा की अपन हुनर जे छै बहुतके कला छै बहुतके बाजैके लिए आबै छै लेकिन ओकरा जे छै अहाँ देखथिन की कतौ मौका नहि मिलै छै मौका भी मिलै छै तऽ वहाँ जाके जे छै उ किछु प्रोबलमके कारण ओ अपन जे छै किछु नहि कए सकै छै जानलियै तऽ ई सबके लए कऽ हम अहाँसँ कहै लए चाहि रहल छी की अहाँ अपन जे छै जे अहाँ लग कला अहाँ लग जे यऽ अहाँ मैथिली सीखू नहि अहाँ जानै छियै अहाँ अपन बड़ा बड़सँ सीखू अहाँसँ जे पैघ यऽ श्रेष्ठ जे यऽ अहाँ ओकरासँ सीखू ओकरासँ अहाँके सीखैके बाद अहाँ देखियौ अहाँ के जे अहाँके छोट बच्चा यऽ अहाँसँ जे छोट भाय यऽ अहाँके जे भी यऽ छोट ओकरा अहाँ ओकर हुनरके पहचानू ओकर हुनरके लअ कऽ अहाँ चलू जानलियै ओकरा जादासँ जादा सपोर्ट करू जीवनमे कभियो भी ओकरा कहियो दिक्कत नहि हैत जानलियै तैं दुआरे अपन जे संस्कृति समाजके जे छै ने अहाँके अपने सबके लअ कऽ जे बरकरार राखै पड़तै किएक तऽ भारतके जे संस्कृति छै देखियौ देश विदेशके जे छै आदमी सब आब भारत आबै छै वृंदावन आबै छै पूजा करै छै पाठ करै छै अपन सबके संस्कृति समाजमे किएक तऽ अपना सबके संस्कृति समाजमे एक एहन पंचतत्व छै एहन शक्ति छै की अहाँ चारि शब्द कभी भी अहाँ उच्चारण करू अहाँ मैथिली चारि आदमीके पास अहाँ बोलू अहाँके देखियो मोनके जितना यऽ विचार जितना यऽ टेन्शन सब खतम भए जायत दुःख दर्द कभी भी नहि होयत अपन सबके एक एहन बनायल गेल छै जे अपन सबके प्रकृति द्वारा अपन सबके लैंग्विज तैंगवेज ई कभी भी जीवनमे दुःख नहि दै छै इएह लअ कऽ हम अहाँसबके पास कहै लए चाहै छी की अहाँ अपन सबके संस्कृति समाजके छै अपन सबके जे छोट भाय सब छै जे छै ओकर हुनरके लए कऽ चलना छै ओकर हुनरके विकास करना छै जे जेकरा अन्दर जे चीज देखै छियै ओकरा नहि छै उतना अहाँके क्षमता हमरा सबके मदद करना छै एक भारतीय संस्कृति नेतृत्व जे कहै छै एक अहाँ भारतके छियै भारतके देखियौ भारत किएक अहाँ हरेक जगह सर्वश्रेष्ठ मानल जाइ छै आदमी अहाँके विचार मानल जाइ छै अच्छा मानल जाइ छै किएक तऽ अपनासबमे जे छै एक स्वभाव छै विचार छै की अपनासब कहीं भी कतौ जाके बाजि सकै छियै जानलियै इएह हम अहाँसबके बीचमे प्रस्तुत करै लए जा रहली की कोनो भी जे छै विकास तिकास जहाँ छै ओकरा सबके अहाँ जादा सँ जादा समृध्दि ओकरा अहाँ जादा सँ जादा परिवर्तन करूँ ओहिमे की जे सबसँ जादा निचला स्तर छै ओकरा सबके अहाँ लए के चलू ई नहि छै की हम हमरा दू रोटी मिलै छै हम खा लेबै लेकिन दोसर भूखल रहै नहि अपन जब भारतमे रहै छियै जब अपन एक संस्कृति समाजमे रहै छियै एक अच्छा अपन सबके देश जे छै अपन सबके भारत जे छै एक संस्कृति से अथीके गुरुकुलके बहुत बड़ा जे योगदान रहै तऽ तऽ अच्छा सँ अच्छा सर्वश्रेष्ठ आदमी सब यहाँसँ बनलै बड़ा बड़ा तऽ वएह सबके लअ कऽ चले रही कहलौ दस शब्द अहाँके बीचमे अच्छा लागल हैत तऽ बहुत बहुत धन्यवाद